ہیلو جی یہ ورنڈ ہوکو کے یہاں کال لگی ہے میری جی آپ کو نام جان سکتی ہوں میں یہاں پر گوتم بدھ نگر میں جگہ لینا چاہتی ہوں اور اُس کو بنانا بھی چاہتی ہوں مجھے یہاں کے بارے میں اِس کے ریٹ نہیں پتہ تو مجھے ریٹ بھی جاننا ہے اور اچھی جگہ بھی جاننی ہے جہاں میں اپنا گھر بنا سکوں لے کر مجھے پچاس گز کا بجٹ ہے میرا اور آپ بہتر بتا دیجیے مجھے تین ہزار روپیے پر گز تو یہ بہت مہنگا فٹ جائے گا آپ مجھے تھوڑا سا سٹی سے ہٹ کر بتا دیجیے مجھے بالکل مارکیٹ میں نہیں چاہیے تھوڑا سا آؤٹ بتا دیجیے جو میرے بجٹ میں آجائے سیونٹی فائیو تھاؤزینڈ مطلب یہ ایک گز ایک گز کا ہے یہ ریٹ اچھا تو اِس میں مطلب کیا کیا کیا چیز رہے گی وہاں پہ آس پاس کچھ وسیقت ہے یا نہیں ہے مطلب بالکل سناٹا تو نہیں ہے اچھا تو اِس اِس کو جگہ کون دِکھائے گا اچھا تو اِس کو پیمنٹ کا کیا میتھڈ ہوگا کیسے مجھے پیمنٹ کرنی ہوگی میرا میں ایک ساتھ پیمنٹ نہیں دے پاؤں گی مطلب اور کتنا ٹائم مِل جائے گا مجھے جیسے اگر میں اِس میں ڈاؤن پیمنٹ کر دوں اُس کے بعد کتنا ٹائم ملے گا مجھے اور تو بھیا آپ بنا کر بھی دو گے یا خالی جگہ دو گے تو آپ ایک کام کیجیے مجھے پورے پچاس گز پلاٹ کا بجٹ لکھ لیجیے بجٹ بتا کر ریڈی کر کے مجھے کہ اِس میں بنانے میں کتنا خرچہ آئے گا جگہ کتنے کی بیٹھے گی اور میں اُس میں ڈاؤن پیمنٹ کتنا کرسکوں گی ابھی سارا ایک بجٹ بنا کے مجھے آپ میسیج کر دیجیے آپ کا فوٹو یا پھر میں ٹائم نکال کر آپ کی طرف چکر لگاتی ہوں جس سے کہ ہم بیٹھ کے اِس کا ڈسکس کرلیں گے جی لینا تو مجھے پچاس گز ہی ہے لیکن آپ ایک کام کیجیے اُس میں سے دو ایک پروپرٹی اور دیکھ کے دیکھ کے رکھیے گا دو ایک پروپرٹی جس سے کہ میں ہے جی تو مجھے آ جی آپ مجھے ایک ساتھ دکھائیے گا تو اُس کے بعد ہی میں آپ کو فائنل کرکے بتاؤں گی کہ مجھے کون سا پلاٹ لینا ہے اور کون سا مجھے پسند آئے میں دیکھ کر بتاؤں گی